जों गोबां समावनो जोंनि रायजोनि बायजोयाव दावबायनांगौ जायो बैफोर दावबायनाय फोराव जों गोबां रोखोमनि फारागथि एबा फारसे गोसोनि मोनदांथिफोरखौ जोङो मोन्नो हायो बा बैफोरबादि फारसे गोसो मोनदांथि मोननो हानायनि जाउनानै जादों जोङो राव रोङैनि जाहोन लिरनो फरायनो रोङैनि जाहोन मानसिफोरजों मिलायनानै बा बाथ्रा खोन्था रायज्लायनो रोङैनि जाहोन बैफोर जाउनफोरखौ गुदि होन्नानै आं सानो बा गिबियावनो जोङो माब्लाबा माब्लाबा थांना थानायनि थाखाय बा जोंनि बे जिउ दानायनि थाखाय गोबां जायगाफोरावनो थांनो बा ट्रेभिलिं खालामनो गोनां जायो जायनि जाउनाव खायसे खायसे जायगाफोराव जोङो गोबां रोखोमनि बा गोबां रोखोमनि फारागथि बा फारसे गोसोनि मोनदांथिखौ मोन्नो हाबोदों बा जों फार्स टाइम जोङो अबावबा गुबुन मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारब्ला बा बबेयावबा थांब्लाथाय जोंनि सेराव गोबां रोखोमनि मानसिफोर जिरायफैनानै रायज्लायफैनाय बा नोङो बैसोरनि रायज्लायनाय रावखौ बुजि मोनै बैफोर बुजि मोनैनि जाउनाव मायबा रोङै रोङै गोसो मोनो बा रोङै रोङै फाप मोनो बा मायबा गोरोन्थिफोर जाबाय नामा बबेयावबा थांफ्लांबाय नामा बबेयावबा आन्दायबोबाय नामा बैफोरबादि सान्नाय बैफोरबादि हेंथा बैफोरबादि जेंनाफोराव जोङो गोबां गोग्लैयो बा जोङो गोबां समावनो आन्दायनानै बबावबा थांनोबो गोनां जायो बा अबेयावबो बबेयावबा जायगा मिथियैनि जाउनाव राव मिथियै बा लिरनो फरायनो रोङैनि जाउनाव जोङो गोबां जायगाफोरावनो जोंनि थांनो गोनां जायगा मोनथिनो गोनां बाथ्रा बैफोरबादिखौ जोङो मोनथिनायाव गोबां रोखोमनि हेंथा नुनो मोनो